जोङो जोंनि न'फोराव जिब जुनादफोराव अनेख बेमार आजार जायो आरो दाउ गासै जुनादफोरानो बेमार जायो जोंनि न'आव फिसिनायफोरा जेरै अमा दाउ मोसौ बोरमा बायदिफोरा आरो जों बेफोरखौ अनेख जोथोनै खालामनांगौ जोङो एखमबानि समाव बेनो आरो दैलां समाव जोङो मोसौ फिसियो मोसौजों जों हालेवो मोसौजों हालेवनायाव मोसौआ बेमार जायोब्ला जोंहा बेराद खामानियाव उन जालाङो खामानि होसोनो हाया जायो दा बेफोरखौ जों ओरैनो डाक्टर मोसौ पसु डाक्टर दं जों बिसिनाव थांनानै मुलि लायनांगौ आरो माबादि बेरामाव माबादि मुलि जाहोनांगौ बेफोरखौ जों मोजाङै सोंनानै फैनांगौ नङाबा बबेबा मोनसे बेमाराव बबेबा मोनसे मुलिखौ जाहोयोब्ला मोसौआ गाज्रिसिन जानो हागौ दा बेफोरखौ जों नायनांगौ आरो मोजाङै डिउथि खालामनानै दौनांगौ थिग समाव दौनांगौ थिग समाव जाहोनाय जानांगौै आरो मोसौफोरखौै जोङो न'फोराव मोजां आदार जेरोखोम दैलांआव बिदिनो गांसोफोरनि प्रब्लेम जायो दा गांसोफोरखौ जोङो दाबसे दाबसे जायगायाव गांसो गोनां जायगायाव हानानै लायनानै जाहोफैनांगौ बेफोर आरोखि आरो जिब जुनाद जेरेखम अमाफ्राबो बेमार जायो अमाफोरनिफ्राय जोङो अनेख प्रफिट फैयो अमाखौ जोङो फिसिनानै फिसा जाहोनानै दसथा एगार'था फिसा जायोबा अनेख सुबिदा जायो जे बैफोर समाव जों अमाखौ माबोरैहाय बेमारफोर जायोब्ला माबादि जोथोन लानांगौै दा बेफोरखौ जोङो डाक्टर नाव थांनानै मोजां सोंहैनांगौ लोगोसे अमा फिसा जायोब्ला मा खालामनांगौ बेफोरखौ डाक्टर फोरनाव सोंनांगौ जोथोन खालामनांगौ खसथ'आथ' मानसियाबो खसथ' मोनफायो आरो दाउफ्राबो बिदिनो बेमार जायो जोंनि दाउफ्राबो न'आव दा बे बेमार जानाय समाव जों मा बुसथुखौ माबोरै खालामोबा जों सेफ खालामनो हायो दाउफोरखौ बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ रोंनांगौ लोगोसे हांसो हांसोफ्राबो बेमार जायो हांसोफोरखौबो जोङो फाहामनांगौ जेराव बाद बिस हांसोआबो आथिं लेंग्रा आथिं लिंग्रि बेबादिनो जायो दा आथि लेंग्रा जानाय समाव डाक्टर फोरनाव थांनानै मुलि लायनानै जाहोनांगौ होमबानो मोजां जायो आरो लोगोसे अनेख रोखोमनि जिब जुनादफोरनाव बेमार फैयो समाय समाय बोथोर नायै बोथोर दा बैफोरखौ जोङो स्ट्रं साबदान जानांगौै साबदान जानानै जोङो दाउ अमा फिसिनायाव खेल खालामनांगौ आरो एसेनो